हां जी हां जी हां जी अच्चा अच्छा तुस दिक्खी लेओ जिन्नां तुसेंगी बारा सौ आह्ली ट्राली बी ऐ रेते आह्ली ते अगर तुसें सैल रेता चाही दा ऐ ते ओह् फिर सोलां सौ दी ट्राली ऐ ठीक ऐ तुसें शैल रेता चाही दा ठीक ऐ ठीक ऐ कोई नी आई जागे